मुंहिंजे घर में गुलाब जो तुलसीअ जो बेल जो मनी प्लांट तरह तरह जा गुल आहिनि उन जा पौधा आहिनि जो वण आहिनि ऐं रोज़ु सुबुह जो उथी करे मां उन जे मथां जल चाढ़ींदो आहियां ऐं उथी करे इन जा बेल जा पत्ता गुलाब जा गुल तोड़े करे भॻिवान शंकर जे मथां जल बि चाढ़ींदो आहियां ऐं भॻिवान शंकर जे मथां गुल बि चाढ़ींदो आहियां ऐं इहे गुल तोड़े करे भॻिवान जी माला ठाहे करे पंहिंजे मंदर में जेके बि भॻिवान आहिनि उन जे मथां अर्पण बि कंदो आहियां ऐं सेवा बि कंदो आहियां ऐं गुलनि जे मथां जेकी बि थींदी आहे जल बि चाढ़ींदो आहियां